जुनिया आदब होनोबा आङो ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो मानो होनबा आं बांसिन ओंख्रिफोरखौ संनानै जायोबा गोथाव गोथाव बेदर नङाबाथाय जानोनो सुखुवा आंथ' दाहायबो प्लान खालामदों अमा बायनानै लांनानै मैथाजों जानो बा मैथा बांगालजों संनानै जानो ओंख्रिफोरखौ आं मालाबा संख्रि खम जायो मालाबा हालदैफोरा बारा जायो मालाबा बिदिनो एसे लाइटबो जालायलाङो आरो खिन्थु संनाया गोथावखौनो सङो आंनि आन्थाथ' माने आङो गोथावखौनो मोनो आरो मालाइफोरा माबादि थेस्ट मोनफैयो मालाबा लोगोफोर फैनानै जाफैयोबा बेखौ बारा मिथिला थेवबो बिसोरो माने गोथावानो जादों होननानै बुंलाङो आरो आं बांसिन अमा जानो मोजां मोनो बइलार फ्राइ मोजां मोनो आरो फासपफुदफोर जायोबा आङो मम' जायो मालाबा फ्राइद राइस जायो चावमिन मोजां मोनो आरो बिनिफ्राय लकेल दाउखौ मोजां मोनो एथबांबो नङा मानोहोनोबा लकेल दाउवाव बांसिन हारा बेगें थायो ओमफ्राय हांसोबो जानो मोजां मोनो हांसोखौ खुमब्राजों जाबा बांसिन गोथाव मोनो बिनि उनाव आरो ना फोरखौथ' बारा जानो मोजां मोना नाया एथबांबो टेस्ट मोननाय फैया आङो मालाइफोरा मोनो जानोहागौ थेवबो आं एथबां माने टेस्ट मोना आरो ना खौ अमाखौनो मोजां मोनो अमाखौनो बायनानै जायो आरो बेखायनो आङो दाहायबो प्लान खालामदों अमाखौनो बायनानै जागोन